हँ नहि हेतै

हँ हँ काकी हम पुछैत छी जे मतलब पाबनि सभके बारेमे जे मतलब अहाँ हमरसभ अपनसभके जे गाममे पाबनिसभ होइए जेना पाबनि सभके बारेमे नहि पता यए जेना चौड़चन भेल दीपावली भेल दशा दशहरासभ भेल ईसभ जे मेन मेन पर्वसभ यए पाबनि सभ ईसभ ईसभ अपनसभके महत्वपूर्ण पाबनिसभ भेल हँ हँ ढेरी बहुत बहुत विधिसभ होइत छै आओर सभसँ सभसँ ई बात बुझू जे मतलब ई छठि मतलब ई जे छठि पाबनि सभ होइए तऽ ई तऽ मतलब पूरा भारत सभमे होइ छै ने

खरना खरनासभ एहिमे तऽ औरतसभ सहितो छै उपवास सूपसभ कीनल जाइत छै आओर फल फूलसभ हँ तऽ ई पाबनिसभके बारेमे तऽ हम अहाँसँ पूछि लेलहुँ आओर मतलब आरो एकटा पाबनि छै मतलब पाबनि नहि छियै ओ मतलब कृष्णाष्टमीसभ जे होइए ओहिमे तऽ हँ आओर हम पूछैत छी आ पाबनिसभके बारेमे अहाँ कहियौ

चौड़चनोसभ होइत छै चौड़चन चौड़चन चौड़चन चौड़चनोसभ तऽ होइत छै दीपावली दीपावलीसभ होइत छै हँ मिथिलाके तऽ ई परम्परासभ छेबे करियै लेकिन अहाँकेँ कोन पर्व मतलब पाबनि नीक लागैए सभ कनि बढ़िआँ

हमरा हमरा तऽ दुर्गा पूजा नीक लगैए सभसँ बढ़िआँ